ہمارے شہر میں دو بڑے مذاہب پر عمل کیا جاتا ہے ایک اسلام اور دوسرا ہندو مذہب ندی کے مشرق کی جانب مسلمان رہتے ہیں اور ندی کے مغرب کی جانب ہندو رہتے ہیں مسلمان عید اور بقرعید کا تہوار مناتے ہیں اور ہندو دیوالی ہولی اور گنیش جینتی وغیرہ کے تہوار مناتے ہیں